ہیلو جی میں ڈاکٹر صاحب بول رہا ہوں جی جی

یہ کب سے ہو رہا ہے آپ کو کتنے دن ہوگئے آپ کو جی جی تو آپ کو کمزوری فیل ہو رہی ہے تو سر آپ ایسا کریے میں آپ کو دوائی لکھ دیتا ہوں کچھ آپ یہ پانچ چھ پانچ دن کی دوائی آپ یہ ٹرائی کریں اور اس میں کچھ ٹیسٹ بھی لکھ رہا ہوں آپ ان ٹیسٹ کو کرائیں ٹیسٹ کو کرانے کے بعد نا پانچ دن بعد آپ میرے پاس آنا کلینک پہ آ کے ملنا پھر ایک بار میں دیکھوں گا رپوٹوں کو دیکھتے ہوئے کہیں اور کوئی پریشانی تو نہیں ہے اس وجہ سے سر یہ دریا گنج دیکھا ہے آپ نے دریا گنج کا ایریا انصاری روڈ جی ادھر ہی ہے میرا جی ابھی میں اس وجہ سے آپ کے لیے ٹیسٹ رکھ رہا ہوں آپ میں جو آپ کا جو ٹیسٹوں کی رپورٹ دیکھوں گا جب پتہ لگا پاؤنگا ایسے آپ کو ون ویک سے سر تو میں آپ کو اپنی میڈیسن بتا رہا ہوں نا پانچ دن کی آپ میڈیسن کر کے دیکھیں اگر آپ کو اس سے فرق ہوتا ہے تو ٹھیک ہے میں جو ٹیسٹ لکھ رہا ہوں پھر ٹیسٹ میں تو ریپورٹ آ ہی جائے گی میرے پاس ساری اس کے حساب سے پھر میں آپ کو بتاؤں گا آگے کی دوائی پھر لکھوں گا آپ ایک بار وزٹ کرنا میری کلینک پر آ کے پھر ہم دیکھتے ہیں کیا رہتا ہے اوکے سر میں آپ کو دوائی واٹسپ کر دیتا ہوں اور کچھ ٹیسٹ لکھ کر بھی واٹسپ کر دیتا ہوں جی جی سر آپ آن لائن پیمنٹ کر دینا میں آپ کو واٹسپ کر رہا ہوں ٹیسٹ جو کروانے ہیں اور جو میڈیسن لینی ہے وہ بھی اوکے سر تھینک یو سر